नमस्ते जी जी बताइए जी हम पहले रह चुके हैं इंडियन आर्मी में

आज के समय में और पहले देखिए एक सैनिक के तौर पर अगर बताया जाए तो टेक्नोलॉजी इसका बहुत असर पड़ा हे फ़्रीडम की चीज़ों को बोला जाए सरकारी फ़्रीडम जिसको बोलते हैं उसका बोला जाए उसका भी बहुत असर पड़ा है जो पहले चीज़ें ऐसी होती थी कि सैनिक है अपना खुद जो डिसीजन लेना चाह रहे कभी कभी सैनिकों को युद्ध में या लड़ाइयों में अब तो वो देना चाहते हैं अपना हन्ड्रेड पर्सेंट वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो बँधे होते हैं सरकार की चीज़ों से बँधे होते हैं अभी कहीं एक हमला हुआ सपोज़ किसी अदर कन्ट्री से हमारा हमला हुआ उन्होंने पहले कुछ किया या कहीं पर हमारे सैनिक मारे गए तो क्या होता है कि ये हमको ऐक्शन लेने के लिए अपने जो गौरमेन्ट होती है उनका वेट करना पड़ता है कि हमको वो बताएँ कि क्या करना है क्या नहीं वेट करना पड़ता पहले ये होता था कि वेट करना पड़ता था आज के समय में ऐसा दौर नहीं है कि सैनिकों को इंतज़ार करना पड़े या उनको सोचना पड़े उनको ऐक्शन लेने की फ़्रीडम है कि वो ले सकते हैं अपने यस हिसाब से ऐक्शन ले सकते हैं टेक्नोलॉजी में बोली जाए तो जो जी जी वो ऐक्शन ले सकते हैं तुरन्त ऐक्शन ले सकते हैं वो अपने आपको अपने सैनिकों को अपने देश को बचाने के लिए उसकी सुरक्षा के लिए वो हमले का जवाब दे सकते हैं तुरन्त दे सकते हैं वो फ़्री हैं ओह उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है आज के समय में कि वो उनके पास जो हथियार हैं या जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल भी वो बहुत सही तरीके से कर सकते हैं तो पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी मतलब लेकिन ये है कि पहले और अब में

जी जी तो आप सैनिक आप इन्टरव्यू ले रहीं फिर कहाँ से रिपोर्टर हैं आप अच्छा जी जी जी अच्छा अच्छा जी नमस्ते